हाँ मेरे पास एक मज़ेदार और यादगार कहानी है बर्ड वाचिंग की मैं जब पंद्रह वर्ष का था तब हमारे घर पर एक चिड़िया आया करती थी वह बहुत ही सुंदर थी मैं रोज़ उसे खाना दिया करता था उसे दाना डाल कर मैं विद्यालय की ओर जाता था सुबह सुबह जब भी वह आती वह इतना सुंदर चहचहाती थी कि हमें उसकी आवाज़ सुनने की आदत लग गयी थी मैं जब भी सुबह विद्यालय जाता उसे दाना देकर ही जाता था और जब भी जाता वह हमेशा पहले से बाहर खड़ी रहती थी दाना खाने के लिए एक बार की बात है जब मैं विद्यालय जा रहा था तो मुझे वह मिली ही नहीं तब मैं उसका दाना गलती से मैंने बाहर एक कटोरी में रख दिया था और लेकिन जब मैंने आकर देखा तब मैंने देखा कि वह चिड़िया उस दाने को खा रही थी मेरा दिल खुश हो गया और तब से मेरे को आदत लग गयी बर्ड वाचिंग की और तब से मैं बर्ड वाचिंग करना मैंने शुरू किया